हां बाबा जी के हाल ऐ बस ठीक ठाक तूं सना बस कक्ख नी अज्ज जाना शामी उत्थे एह् जेह्ड़ा नमां खुल्लेआ ऐ तोहें पाई बी उड़ी ऐ अच्छा बाल शैल ऐ कट्टा दा मतलब एह् अखे एह् महेश दा गै मुड़ा ऐ जुन्नै खोली ऐ एह्

डेढ़ सौ रपेऽ कटिंग दा छड़ा ऐं फ्ही दाड़ी दूढ़ी बी कटाई जां छड़ी छड़े बाल गै कट्टे अच्छा एह् ते बड़ा मैंह्गा ऐ एह् बस अज्ज्कल दे न इ'यै करदे न छड़ा गाने गुने डैक डुक लाई लैंदे बस बस उ'ऐ डेढ़ सौ रपेऽ कुतै साढ़े दुए आह्ले चाली रपेऽ च कटदा ऐ ताइयें ताइयें में भवानी बी आक्खा आक्खा दा कोई वीडियो बी अपलोड होई दी ऐ नेईं यार तेरी ते वाह वाह होई गेई भ्रावा डेढ़ सौ रपेआ चल फेर कक्ख नी होंदा बंदे दी जान पंछान होर बधी गेई ते कोई चक्कर नी वीडियो बनाई दित्ती होर के चाहिदा अज्जकल होर केह् चाहिदा अज्ज्कल इ'यै इ'न्दा बाल बूल कटदे घट्ट न अज्जकल छड़ी इ'यै विडियो बिलकुल बिलकुल इ'यै दिक्कत ऐ पवा दी अज्ज्कल ते दाढ़ी दुढ़ी किन्ना पैहे ऐ कोई पता लग्गेआ में सोचेआ दाढ़ी कटां ओह् यार इ'न्ना ते दूआ बालें कट्टदा ऐ यरा उ'ऐ न एह् ते भलेआं गै मैंह्गाई ऐ सट्टी दी इन्नै स्हेई गल्ल ऐ चल ठीक ऐ फेर शामी लान्ना में शामी जा दा चक्कर लान अज्ज ठीक ऐ ठीक ऐ कन्नै गपशप लाई लैगे ठीक ऐ ओके ठीक ऐ बाय